اردو بہت اچھا ہے اب میڈیا آ گیا ہم کو بہت اچھا لگتا تھا پہلے ہم کو پڑھنے نہیں آتا تھا کسی سے جاتے تھے پرانے ٹائم میں پوچھ پوچھنا پڑتا تھا اب میڈیا آ گیا تو ہم کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور ہر چیز ہم جان گئے اچھا بھی پڑھنے لگے ہم کو ہر چیز معلوم ہو گیا اردو زبان بہت اچھا ہے ہر چیز ہر انسان اچھا سے پڑھ لیتا اور ہم سب کو مطلب آ جاتا ہے پڑھنے اور بہت اچھا لگتا ہے اردو زبان اتنا اچھا ہے بتا نہیں سکتے بہت اچھا ہے اردو زبان اردو زبان پہ اب میڈیا والا ہر چیز آنے سے ہم کو بہت زیادہ سویدھا ملتی ہے بہت زیادہ ہم کو اچھا لگتا ہے ہر چیز پڑھ لیتے ہیں پہلے تو کھوجنا پڑتا تھا پہلے اتنا جانکاری انسان کو نہیں پاس رہتا تھا اب میڈیا سوسل میڈیا سب کچھ آ گیا تو اسی لیے ہم کو بہت اچھا خوشی ملتی ہے اسی لیے ہم ہمیں بہت پڑھنے بھی آ گیا ہر چیز جان گئے ہم کو ہر چیزیں ہم کو پتہ ہے ہر چیز کے بارے میں اسی لیے اردو زبان اتنا اچھا ہے کہ اس کی سننے میں اتنا اچھا لگتا ہے پرھنے میں ترنت انسان پڑھ لیتا ہے بہت اچھا اردو زبان ہے اور سمجھ بھی جاتے ہیں اس میں تہذیب کا بات رہتا ہے اردو زبان میں آپ ایسے ویسے بہت اچھا بولا جاتا ہے پہلے تو تم ایسے ویسے بولا جاتا اب جو ہے نا اردو آنے سے آپ اردو زبان اتنا اچھا ہے کہ سب کو مطلب اچھا سے بات چیت کرتا ہے بڑوں کا عزت کرنے سے اردو زبان بہت اچھا ہے اسی لیے ہم بہت کچھ سیکھ گئے ہیں اردو سے سوسل میڈیا آنے سے